پتنگ کے بارے میں بتائیے پتنگ ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے خاص کاغذ کی کٹنگ ہوتی ہے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اندر دو لکڑی ایک لمبی اور ایک گول یہ دو لکڑیاں لگائی جاتی ہیں لکڑی ٹائپ ہوتی ہیں بالکل پتلی سی ہوتی ہیں ان کو آرام سے موڑا بھی جا سکتا ہے اتنی وہ لچیلی ہوتی ہیں تو ایک کو بیچ میں لگاتے ہیں لمبی والی کو اور جو اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے وہ گول کر کے لگاتے ہیں اس کے بعد جب وہ پتنگ تیار ہو جاتی ہے تو وہ مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے مطلب دکانداروں کے پاس جاتی ہے اور دکاندار اس کو مثال کے طور پر اس کو دو روپئے کی ایک پتنگ خریدتا ہے تو ڈھائی روپئے یا تین روپئے کی ایک پتنگ بیچتے ہیں تو جب پتنگ دکانداروں کے ہاتھ میں جاتی ہے پھر پبلک اس کو خریدتی ہے اور اس کو اڑانے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب اس کو ہم پتنگ کو لیتے ہیں تو اس کے جو بیچ والی پتلی لکڑی ہے اور جو گول ڈنڈی ہے اس کے اوپر اور نیچے مطلب آجو باجو میں ایک ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں اور اس کو سدی سے باندھتے ہیں اور دو سوراخ نیچے کی طرف کرتے ہیں اور اس کو بھی سدی سے ایک ہی سدی سے باندھتے ہیں تاکہ پھر اس کو اس کو بولتے ہیں ٹنگ ڈالنا ٹنگ ڈال کر اس کو پھر ریڈی کیا جاتا ہے اور پھر مانجھے سے اس کو اڑایا جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے پتنگ